हा रोक्का रेस्टोरेंट सां ॻाल्हायो था अच्छा तव्हां अच्छा केरु कुझु ऑर्डर करिणो हुयो त असांखे पटाटे जी भाॼी और बेडमी पूड़ी हीअ खपे अच्छा त छा कीअं मतिलब कहिड़ी दालि तव्हां हुनमें यूज कंदा आहियो अच्छा अच्छा मसूर जी दालि त मतिलब छा तव्हां डिलीवरी कंदा आहियो की अचिणो पवंदो वठणु अच्छा अच्छा न त तव्हां पोइ डिलीवरी सही रहंदी छो त मूंखे अच फ़िर टाइम लॻदो अचनि में तव्हां डिलीवरी हूं अच्छा त तव्हां मतिलब छा फ़्रेश ठाहींदा आहियो या छा ठहियल ठुकियल आहे की उनखे कोसो करे ॾींदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पर अगरि असांखे हुते हूं हूं पर जे अगरि मूंखे हुते अची करे खाइणो हुयो त हुते जॻह आहे छा वेहण लाइ अच्छा त कीअं जो हुते जो कीअं माहौलु एनवायरमेंट कीअं आहे छा छा आहे हुते अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां छा आहे मतिलब छा एयर कंडीशन्ड आहे या की नॉन इन कं एयर कंडीशन्ड आहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे त मतिलब तव्हांजी कहिड़ी कैटेगरी में रेस्टोरेंट ईंदो आहे छा थ्री स्टार आहे या फ़ोर स्टार कहुड़ो स्टार जो आहे अच्छा अच्छा फ़ाइव स्टार जो आहे अच्छा ठीकु आहे अच्छा ठीकु आहे त तव्हांजो छा वेट मतिलब इंग्लिश में कान्वर्सेशन करे वठंदा आहिनि पर किथां माण्हू ॿाहिरि सां अचे थो किथां इंडिया जे ॿाहिरि सां छो त छो त असांजे कुझु गेस्ट अचनि वारा आहिनि त असां सोचूं था हुन खे तव्हांजै पास रोटी खाइणु वठी अचूं

अच्छा ॿियो छा छा तव्हांजी स्पेशलिटी छा आहे छा सर्व कंदा आहियो

त सिंधी वैरायटी में छा छा आहे तव्हांजे पास

अच्छा अच्छा ठीकु आहे त छा टाइमिंग छा आहे तव्हांजे इन उनजे रेस्टोरेंट जी अच्छा राति में ॾहे वॻे जी अच्छा और अच्छा मतिलब हुते फ़ोटो वोटो खिचण लाइ कुझु सुठो डेकोरेशन आहे तव्हांजे वटि

हा हा अच्छा अच्छा ठीकु आहे त किथे आहे तव्हांजो रेस्टोरेंट कहिड़ी जॻह ते आहे कहिड़ी जॻह ते आहे जॻह जॻह कहिड़ी आहे अच्छा लालबाग में अच्छा ठीकु आहे और बाक़ी तव्हां हा हीअ असां अॻिले हफ़्ते सोचूं था ईंदासीं हा अञा त मां तव्हांखे ऑर्डर ॿुधायो हो त ऑर्डर मूंखे खपे हाणे हा हो पूड़ी भाॼी वारो

अच्छा और ॿी डिलीवरी जो जो अलॻि सां चार्जिस आहिनि अच्छा ठीकु आहे पोइ अच्छा हीअ तव्हां सिर्फ़ु मतिलब नॉनवेज बि सर्व कंदा आहियो या वेज ई आहे अच्छा अच्छा और बाक़ी छा मतिलब शेफ़ वगै़रह छा मतिलब सफ़ाई वफ़ाई सां सभु ठाहींदा आहिनि

अच्छा अच्छा अच्छा न हे त इलाही सुठो आहे

अच्छा त ठीकु आहे पो असां ईंदासीं अॻिले हफ़्ते और ॿियो जो हाणे जो मां ऑर्डर कयो त हो मूंखे छा ऑनलाइन बुक करिणो पेंदो या तव्हां नोट करे वठदव हा त ठीकु आहे मां तव्हांखे ॿुधाइ रखो आहे न न हो वारो न अच्छा अच्छा न हाणे जो मां पूड़ी भाॼी जो मां चवां पई पूड़ी भाॼी हा ठीकु आहे त मां ठीकु आहे त मां एड्रेस वाट्सअप करे रखां थी तव्हां मोकिले रखो हा ठीकु आहे ठीकु आहे न न ॿियो कुझु न न न ॿियो कुझु न बसि हीअ पुछिणो हुयो हा ओके ओके